हँ बाबा हम ने अहाँके दोकानसँ ने चप्पल लेने छलहुँ तऽ ओ चप्पल ने एतेक रेन्ज कहलिए नहि कम केलिए दाम तऽ ओ हम पानिओ आओर नहि भिगेलिए लेकिन चप्पल ने खराब निकलल टुटि गेल आओर ने चप्पल ने एतेक दाम लेलिए पर ने सही नहि यऽ आओर टुटल यऽ बहुत जल्दी टुटि गेल आओर ओ ने फ्लाइट कम्पनीके चप्पल छलै पर नहि टिकल आओर आओर ओ हँ हँ हुँ हुँ हँ हँ हुँ हुँ

हँ तऽ हम आएब लेकिन चप्पल ने नहि ठीक छलै टुटि गेल हम जादा भिगेबो उगेबो नहि हँ हँ हँ हुँ हुँ हुँ हँ तऽ ओ ओ हम एतेक दामो लेलिए

हँ हँ से तऽ लिखल रहै छै हुँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ तऽ टुटि गेलै तऽ बदलबाके छै तऽ बदल हँ हँ हँ हुँ नहि आओर कोनो दिक्कत नहि हइ सब चप्पल लै दैके ओहिके छलै ताहि दुआरे फोन कएलहुँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ तऽ हम आएब आबै छी अहाँके दोकानपर तऽ हँ हँ आबै छी तऽ हमरा बदलि देब चप्पल ठीक छै हँ बदलि देब हमहूँ लैकलामे नहि देखलिए कि कोना चप्पल छिए हँ हुँ हँ हँ हँ ठीक छै